हमारे राज्य में जितने भी लोग होते हैं जलवायु जल जल वायु को लगभग अनुभव करते हैं जैसे कि गर्मी बरसात और जाड़ा जो ए तीनों जलवायु जो आती है छ छ महीने की आती है और चारों छ छ महीने का जो आती है जैसे कि जाड़ा आता है नवंबर से लेकर फ़रवरी के लास्ट तक रहता है और गर्मी जो आती है ई चार महीने का ये भी होती है मार्च से लेकर जून जुलाई तक पड़ती है फिर इसके बाद बरसात आती है ये भी तीन चार महीने पड़ती है इसमें लोगों को बहुत अच्छा लगता है गर्मी के समय गर्मी का दिन जो होता है लोगों को अच्छा लगता है उसमें घर में लोग रहते हएँ ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और गाँव में जो लोग रखते हैं और ऐसे ही कूलर पंखा टी वी का हवा सब कुछ लेते हैं और जाड़े में लोग रहते हैं तो सब कुछ और कंबल से ढँक कर रहते हैं और आग आग का जलाव करते हैं और बरसात में लोग छत्री और बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं बरसात से ही लोगों का किसानी जो है बाले क्षेत्रीय जो किसानी सब कुछ चलता है और इसलिए उत्तर प्रदेश में में हमारे राज्य के हर क लोगो ओ रहते हैं और तीनों जालवायु का अनुभव अच्छी तरह से लेते हैं और बराबर तौर पर ये हमारे राज्य में तीनों जलवायु जो होती है गर्मी बरसात और जाड़ा सर्दी ये तीनों वो सुचारू रूप से अच्छी अच्छी अच्छी होती है और अच्छा जलवायु अनुभव कराकर जाती है इसमें लोग जितने भी हैं किसान हैं चाहे व्यापारी चाहे जनता सब लोग अपने मन से और हर प्रकार से अपने अनुभवों से अपना व्यतीत करते हैं और अच्छे कामों से कई ये किए जाते हैं और ई लोग जलवायु को झेलना और महसूस और अच्छे से इस इसको भूलने के लिए अपना काम अच्छी तरह से करने लगते हैं लोग ये